हमारे क्षेत्र में न्यूज़पेपर आते हैं दैनिक जागरण हो गया हिन्दुस्तान हो गया तो हम लोग दैनिक जागरण न्यूज़पेपर लेते हैं तो आते हैं सुबह दे के जाते हैं तो फिर हमको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है जैसे उसमें पोल्टिक्स का हो गया और फिर और फिर वगैरह जगह जगह की चीज़ें मतलब जानकारी मिलती है जैसे कहीं कुछ भी हुआ है तो फिर उसमें देते रहते हैं न्यूज़पेपर में तो अच्छा लगता है पढ़ना तो उससे जानकारी भी लोगों को मिलती है न्यूज़पेपर से अलग अलग जगह की चीज़ें और फिर जैसे हर सन्डे को तो उसमें रूपायन देते हैं तो रूपायन में देते हैं की जैसे ब्यूटी टिप्स हो गए और ये खाने पीने की चीज़ें बनाने की विधि देते हैं तो हमें उसमें ब्यूटी टिप्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो फिर न्यूज़पेपर तो काफ़ी लोगों का पसंदीदा है तो फिर सब आते रहते हैं मतलब देते हैं फिर लोग पढ़ते भी हैं काफी लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना दिलचस्पी तो है ही और इसमें इससे जानकारी मिलती है जैसे पढ़ाई की चीज़ें में भी उसमें देते रहते है जैसे कोई वैकेंसी वगैरह निकल रही है तो उसमें मतलब पहले से नोटिस तो दे ही देते हैं तो फिर अच्छा लगता है पढ़ना न्यूज़पेपर उससे काफ़ी जानकारी मिलती है अलग अलग जगह की जैसे उस जिले में क्या हुआ है उस जिले में क्या तो फिर ऐसे तो बिना न्यूज़ पढ़े तो हम लोगों को जानकारी मिलेगी नहीं तो ऐसे तो न्यूज़पेपर पढ़ने से तो जानकारी मिलती है तो हम लोग हमारे यहाँ मतलब बहुत सारी लोग ऐसे है कि न्यूज़पेपर लेते हैं और फिर अच्छा है न्यूज़पेपर तो सारे क्षेत्र में जाना ही चाहिए और सबको न्यूज़पेपर पढ़ना चहिए हमारे हिसाब से न्यूज़पेपर पढ़ने से काफ़ी जानकारी मिलती है और फिर हमारे यहाँ तो जैसे मेरी दादी दादा और मेरी बड़ी मम्मी सभी पढ़ते हैं न्यूज़पेपर और सबको पसंद भी हैं तो हमारे यहाँ के जो कुछ कुछ बच्चे हैं वो लोग जब इस्कूल से आते हैं तो ओ लोग भी न्यूज़पेपर ले के बैठ जाते हैं तो उनको जैसे उसमें कोई जैसे चित्र वगैरह हैं तो वो देखना पसंद है जैसे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनको चित्र ही देखना पसंद है न्यूज़पेपर में वो लोग चित्र ही देखते हैं तो उनको अच्छा लगता है और जैसे हम लोग ऐसा कोई चित्र उसमें दिखा तो हम लोग अपना जैसे फोटो क्लिक कर लेते हैं अच्छा है न्यूज़पेपर